कोई अ'ऊं अपनी गल्ल सनां तां अ'ऊं तां बैह्ला ते होंदा गै नी ऐ नी अ'ऊं ता अगर होआं बी ते अ'ऊं टैम जेह्ड़ा अपना वक्त जेह्ड़ा गुजारदा तां ओह् ज्यादातर दोस्तें गी फोन करी ओड़दा जां गाना लगी पौदा गाने लगी पौंदा गाना ढोलकी लगी पौना बजाना जां कुछ होर कम्म कुम्म लगी पेआ करना इ'यै नेहा कम्म महाराज इयां नै अपना जेह्ड़ा हुंदा स्हाड़ा टाइम अपना वक्त गुजारना टैम पास करना बाकी ज्यादातर ते इ'यै ऐ दोस्तें गी फोन करी ओड़दे ढोलकी ढालकी लगी जंदे बजाना अपने ग्रांऽ च कुतै घूमने गी उठी गे प्हाड़ें च उठी जंदे दे देयारें च उठी जंदे ठंडी ठंडी ब्हाऽ लैंदे जाइयै इयां टाइम पास करदे होर कि'यां करना इत्थै ग्रांऽ च कोई ऐसी कोई सुविधा ते होंदी ते ऐ नी ऐ कि जेह्दे कन्नै अस कोई बिजी रौह्चै खेती बाड़ी करनी अपने मक्का मुक्कां रांह्दे जो बी कम्म होआ कीता ते फ्ही फ्री टाइम होआ ते करूड़ेआ दोस्तें गी फोन करूड़ेआ गप्प गुप्प लाई उड़ी कोई कुसै दे बारे च कुसै दे बारे च बी होई सकदी ते इयां ना वक्त गजारना अपना ते ज्यादातर ते इयां होंदा टप्पियै दयारें च ते अगर करूड़ेआ दोस्तें गी फोन तां दो दो घैंटे त्रै त्रै घैंटे उन्दे नै गप्प लांदा रौह्ना होर कम्म कदूं करना बस इयै नै कम्म कुम्म करना दोस्तें गी फोन करूड़ेया जां भलेआं कुतै फ्री होई गे ते रिश्तेदारें दे उठी गे कुतै कुतै शामी नै मौका जियां कुतै गर्मियै दे टाइम कुतै बेही गे चार बंदे किट्ठे ते गप्प गुप्प लाना स्टार्ट करूड़ियां कि भई कियां करना हून केह् कम्म करना कि'यां ताईं तुईं अपने स्हाबें मतलब इक दुए दियां गल्लां करनियां केह् केह् होंदा हां ज्यादातर ते इ'यै नेह् होंदे कोई दोस्त दास्त गी फोन करूड़ेआ ते अगर ज्यादा शामी दे टैम टैम कुतै इ'यां तम्बाकू झारिया च पाइयै रक्खी उड़ेया ते बस तम्बाकू तम्बुकु पींदा ते बस महाराज ज्यादातर तां इयां गै तम्बाकू तम्बुकु पीना ते बस तां करी नींदर नुंदर आई जंदी ते सेई जाना ते फ्ही कम्म ते फ्ही उ'यै नेहा गप्पां रोज